आंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन मोन्नाय लाइफांफोरानो जाबाय बिफांफोरानो जाबाय नारेंखल ओमफ्राय थालिर बिफां आंनि बिबारफोर बिबारफोरा बयनिफ्रायबो साबसिन आं मोजां मोन्नायानो जाबाय गलाब बिबार गोजा गोजानि गोजा खालारनि आंनि मोजां मोननाया